जेह्के मेरे गुरु हे उ'नें बड़ी अच्छी रैसिपी बनांदे हे ओह् जि'यां कि मीट दी बो ओह् बड़ी टेस्टी होंदी ते में सोचेआ कि में थोह्ड़ा होर इस शा मतलब अलग करां थोह्ड़ा इस शा किश नमीं चीज बनाने दी कोशश करां जि'यां मेरे गुरु हे ओह् बी बड़ी अच्छी रैसिपी बनांदे हे में जि'यां कि पैह्लें रेसिपी बनानी होवै तां उसदे आस्तै प्याज कट्टेआ टमाटर कट्टे ते बाद बिच मीट अपना बड्ढियै रक्खेआ कौल्लै च पाइयै रक्खेआ ते उसी भी पैह्लें तेलै च प्याजै च भुनदे ते मीटै ई भुनदे उसी टमाटरै च भुनदे बी मीट पांदे तां ओह् बी एह्दे आस्तै ते शैल इ'यां उसी बी सोआद होंदा अबा में सोचेआ कि जेह्के मेरे गुरु न उं'दे शा थोह्ड़ा अ'ऊं किश अलग करां ते में केह् कीता कि में में जेह्की रैसिपी होंदी ओह् इ'यां बनाई जे में पैह्लें तेल रक्खेआ पतीले बिच तां प्याज कट्टियै पाएआ ते उप्परा टमाटर पाए ते रैसिपी में पैह्लें बनाई दी ओह् में भी अलग इक कौल्लै बिच कड्ढी बाद च इक जेह्का में मीट आह्न्ने दा भी उसी में पैह्लें पानियै च गर्म पानियै च बोआयल कीता तां फ्ही ओह् बी में जिसलै ओह् मतलब बनेआ ते में ओह् बी कड्ढेआ बाद बिच बक्खिये ई ते जिसलै ओह्दी भी दो टाइप दी जेह्की ओह्दी तरी बनी जेह्की ओह् जेह्ड़ी पैह्लें रैसिपी बनाई दी ही ओह्दा सुआद अलग होई गेआ जेह्की बाद बिच बनाई उ'दा किश सुआद अलग होई गेआ तां तां में सोचेआ कि जेह्की रैसिपी ऐ बनाने दे एह्दे बड़े अलग अलग तरीके न किश नमां करना मतलब नमां बनाने दी कोशश करगे तां नमीं बनी जानी कि जेह्की साढ़ी परानी अस कुसै शा सिक्खियै बनागे ओह् ते असें सिक्खेआ होना जेह्का ओह् ते होना गै होना जेह्का नमां सिक्खगे जां नमां करगे तां पैह्लें पैह्लें कोई ओह् सुआद नेईं बी बनी सकदी शायद ते दूई बारी उसी दोबारी कोशश करगे थोह्ड़ा गै उ'दे च अस जेह्कियां गल्तियां न साढ़ियां उ'नें ई कढगे थोह्ड़े उ'दे च मतलब बदलगे उ'नें ई गल्तियें ई तां थोह्ड़ा शैल सुआद आई सकदा उसी जि'यां कि होर साढ़ी हर इक चीजै च रैसिपी बनानी बड़ी जरूरी ऐ जि'यां कि होर मैह्गी आई जां कोई सब्जी आई दाल ई ऐ इ'यां जि'यां उत च बी एह्दा बड़ा बड्डा इक इ'यां एह् सारा उं'दा कि जेह्की रैसिपी ऐ जेह्की बड़ा सुआद लांदी बिच जां ओह्दे कन्नै इक अलग गै असें ई फीलिंग औंदी